हमरा हमर जीवनसँ सबसँ पहिले खुशी होइए कियाकि हम अपन जीवनमे बहुत आगू बढ़ै लए चाहे छी जे हमरा उपाधि मिलियो रहल यऽ उपलब्धियो मिलि रहल यऽ साथमे हमर पहचानो भए रहल यऽ हमर जीवनमे एक ही चीज कहलहुँ हमरासभसँ जादा तऽ बाइक क्रिकेट आओर हमरा अपन जीवनसँ किआकि जबतक अपन जीवनसँ अहाँ खुश नहि रहब ने तऽ अहाँ कुछोसँ खुश नहि रहब किआकि जीवनमे खुश रहनाइ बहुत ही जरूरी छै बिना जीवन सबकिछु अधूरा छै इएह कारण सबसँ पहिले अहाँके अपन जीवनमे खुश रहैके पड़त तभी कुछो चीजके अहाँ खुश कए सकै छियैऽ खुश रहि सकै छियै हरचीजके शौक होइए स्कोर्पियो लए लेलियै हम खुशी छी मोबाइल लए लेलियै हम खुशी छी बाइक लए लेलिए हम खुशी छी नहि नहि नहि ई सब चीज तऽ फालतू चीज यऽ अहाँके अगर अपन जीवनमे खुश रहैके यऽ तऽ पहिले सबसँ जादा अपन जीवनसँ प्यार करू जीवनमे खुश रहू तब्बे अहाँ हर चीजसँ खुश रहबै लेकिन अगर कहल जाइ तऽ हमरा सबसँ जादा खुशी हमर जीवनमे हमर बाइक दैए माय बाप दैय माय बापसँ बढिके तऽ कुछौ चीजके खुशी नहि यऽ हमर जीवनमे किआकि हुनकेसँ हमरा पहिचान भेल यऽ एखैन जे हम छी इएह पहिचान हम बनाए कऽ राखब